ہیلو وعلیکم السلام جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں اچھا کیسا کپڑا آپ کو لینا ہے اچھا اچھا جیسے کیسا ماڈل چاہیے جو شہر میں زیادہ فیمس ہے یا کوئی لیٹسٹ ماڈل اچھا تو کہاں آپ کی دکان ہے شاپ آپ کی کہاں ہے ہاں ہمارا اڈریسٹ ہے گیا مانپور جوڑا مسجد کے پاس یہ ہمارا فیکٹری ہماری فیکٹری ہے آپ کو اگر اسی طرح کا کوئی ماڈل چاہیے تو ہمارے ہمارا پتہ کو نوٹ کر لیجیے ہمارا موبائل نمبر نوٹ کر لیجیے جب آنے آپ لگیں تو اس نمبر پہ کال کر لیجیے گا پتہ کو نوٹ کر لیجیے مانپور جوڑا مسجد ہمارا موبائل نمبر ہے سیون تھری ڈبل ٹو نائن سکس نائن ایٹ ایٹ سکس جب آپ جب آپ آنے لگیں گے جب آپ آنے لگیں گے ہمارے اس نمبر پر کال کر دیجیے گا میں وہاں ریسیو کر لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو